جی السّلام علیکم جی ڈاکٹر قاری زبیر صاحب بات کر رہے ہیں کیا جی جی ہماری طبیعت خراب ہے بُخار ہو رہا ہے جی ایک دِن سے بُخار ہے جی نزلا کھانسی جی پیٹ میں درد ہے کمزوری بھی ہے جی جی سر میں بھی درد سر میں بھی درد رہتا ہے جی شوگر وغیرہ کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے جی بی پی بھی نارمل ہے کوئی پریشانی نہیں بھوک کبھی صحیح لگ جاتی ہے کبھی نا دِن میں دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں جی پیشاب تو سفید ہوتا ہے جی جی وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی نیند تو صحیح آتی ہے جی ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس جی